बिहारमे मुख्य रूपसॅं पटनामे जे छै संग्रहालय बहुत ही बेहतर संग्रहालय छै पटना म्युजियम जेकरा कहै छै एगो आर नया बनलै हन जेकरा बिहार म्युजियमके नामसे जानल जाइ छै एहिसे तऽ दोनो म्युजियम घुमलियै हन पटना म्युजियम भी आ बिहार म्युजियम भी

आ पुराना सऽ पुराना चीज देखै लए मिलै छै जेकि जब पटना म्युजियम गेलियै घुमै लए तऽ बहुत ही अइसन अइसन पुरान चीज देखलियै जेकरा देखके हमलोग दंग रहि गेलियै जेकि हजार हजार साल पुराना छिकै आर बिहार म्युजियम जे गेलियै बिहारो म्युजियम बहुतही बढ़िऑं छिकै बिहार म्युजियममे अभी पुरानसे पुरान आओर नयासे नया चित्रकारी अयलै हन जेकि हमरा बिहारके सांस्कृति धरोहरके प्रदर्शित करै छै एकर बिहार म्युजियम आ पटना म्युजियमके साथ साथ आओर भी बिहारके हरेक जिलामे एगो ने एगो संग्रहालय छै म्युजियम छै जहाँ की जाइक चाही लोगके आओर ओहाँके अपन पुराना सभ्यता संसकृतिके देखेके चाही की हमर पहिले रहै जेना दरभंगामे छै बेगुसरायमे छै बेगुसराय संग्रहालय ओहाँ भी बहुत पुरान पुरान चीज देखेके मिलै छै दरभंगोमे छै मधुबनीमे छै इसब संग्रहालय छिकै बिहारके कऽ ओ कोन संस्कृति रहै केना रहै सबचीजके परदर्शित करै छिकै बिहारमे जेना मिथिला पेन्टिंग भए गेलै ई तऽ हमरा पूरे ई देशमे नामी छै मिथला पेन्टिंग जेकी आब हमलोग बिश्व स्तरपे एकरा लए जाइलए चाहै छियै ई हमर इहए संस्कृतिके धरोहर छै जे हमर ई बिहारके बेहतर बनबै छै बिहारके नाम ऊँचा करै छै कहीँ भी जाइ छियै मिथला पेन्टिंग अंग प्रदेश भागलपुरमे छै ओकर मंजूषा पेन्टिंग ई सब नामी छै जेकि हमरा बिहारके गौरब बनबै छिकै इसब जगहके म्युजियम घुमएके चाही सबके घुमएके चाही आओर अपना कला संस्कृतिके देखएके चाही कि हमर की धरोहर रहै पहिले धरोहरके केना बचाइके राखल गेलै हन इसब चीज आ अभीभी जे हमर संस्कृतिके धरोहर छै केना बचाइके ओकरा रखियै ई सबपर भी ध्यान दियेक चाही इसब बहुत ही अच्छा बात छै की हमरा बिहारके य ईसब चित्रशाला संग्रहालय इसब अभी सरकारके देखरेखमे चलि रहलै हन आओर प्रदर्शनीके जगह जगह लगाइके एकर लोकके जागरुक करै छिकै ई सब बहुतही बढ़िऑं होइ छै ई सबके साथ कहए लए चाहबै कि बिहारके कला संस्कृति विभागके भी की ई दाए एकरा संरक्षण खातिर औरभी उपाय करल जाइ